आं मा बुंबावगोन ओरैथ' जेबो गैयामोनलै मथर गारि थांलाय फैलायाव जोंनि बे खायजामाटि उदालगुरिसिमआनो मथर गंसेबो गैया हाथाय जानोबाबो सबथाह खनसेल' थांदो नोङो सबथाहसेनि खरस लाबोदो संख्रि बानलु थाव सिनि साहफाथ सबथाहसेनि लाबोखादो आरो न'आव थाफैदोलाय फुङाव थांदो आर ज' ज' ज' ज'नो थाबायलांदो फैनाय समावबो ज' ज' ज' थाबायबोदो ओरैजाय न'आव थाफैदो ओंखामा जादो आरो खामानिया मावहैदोलाय दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव आरो बेनिफ्राय सोरहाबा सायकेल दं सायकेलफोरजों थाङो जोंहा सायकेलबौ गैयालै साइकेलाथ' गामिनि दरसेयाव नोङो सोरनाव खिथाथावथाव गंसे बा गंनै थागोन आरो आरो सायकेल होननाय गंसेबो गैया रेदिय'बो गैया रेदिय'आबो गामि दरसेयाव सोरनावबा न'खरसेयाव गंसे बेफोरबायदि दंमोन जोंनि दिनाव जों नुनायाव जों लागोआव जरफुख्रियाव मथा मथि गंनै रेदिय' दंमोन आरो बे समाव बर' गान फैयोमोनलै निलेसरनि बेखौनो सारिथा सम जाबाथाय जों रेदिय' गोनांजों ओरै जमा थाहैनोसै बेखौनो बर' गानखौ खोनासंनोसै थिग बिदिनोमोन आरो खिन्थु हाथाय होननाया माथ्र' उदालगुरिल'मोन बेबायदि दाब दाब माबा सौखा सौखा हाथाय बाजार गैयामोन दखानफोरबो गैया दखानफोर दंबाबो ओरैनो थाइजौ हाथायाव दंमोन आरो थाइजौ हाथाय गेलामाल गंसेल'मोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जों नुनायाव नाफितफोर दंमोन आरो खानाय सिनग्रा बिसोर दंमोन गामियाव जेबो गैया मैगं थाइगं अमा बेदर ना बेफोर फाननाय नियमानो गैया जों नुनायाव बेफोर बेदर ना फानग्रा रावबो उजियाखैमोन माइ दैबाबो जासिननांगौसो माइखौनो बाया रावबो ओरैनो बांगाल साफा सानैल' बेफार हाबलाबायोमोन फाथोबाबो बेनो गोजान गोजानाव उदालगुरिफ्राव बानलांनानै हैनांगौ जेरावबो मोसौ गारिफोरजों लांनानै हैयो बिसोरनो बरपेटियाफोरनो बिसोर बायोमोन खम दामावनो खम दामबाबो हैनांगौ जानानै फैयो लामबाय जेब्ला हैनानै फैनोसै जेबो माबा मावनानैबाबो फाननोनो उसुबिदामोन बांगालफ्राथ' बावा गैयामोन जोंनि दिनाव ओरैनो साफा सानै हाबोमोन आरो बेफारिफ्रा थेवबो बेबायदि बेफारि गिदिर गिदिर हाबामोन ओरैनो फिसा फिसौ लालफुल हाथाइयाव फाननोसै होफैनोसै फैसा नगतबो बायना लाङो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा सिनायैया बारा फैसा होखालांसै लांनोसै बिदि खालामोमोन आरो दासो एभैलेबोल जाबाय मैगं थाइगंथ' जेबो फानखायानोसै रावबो बायनानै जाग्राबो मानसि गैखाया अमा बेदरफोरबाबो ओरैनो गामियावनो माइनि होलानानै जालाबायो बेदर बायग्राबो गैया फानखायाबो दाउफोरबाबो बिदिनो दाउबाबो नोङो उदालगुरि नङाब्ला जेरावबो फाननो हाखाया दामाबो गैखाया फानलु फानलायानो खालामखाया दाउफोरखौथ' फाननायानो जाया बे जानायनोसै बोरमाफोरबो फाना मोसौबो फाना मैसोबो फाना गासैबो न'खर न'खर गासैबो दंखाजोबोबा दालाय मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ बेल' मावाबानो जाया गोदोनिया जायहख बे अलसियाआथ' अलसियाखायानोसै मावैया मावखायानो थिग बेबायदिनोमोन आरो आरो माथो रायज्लायबावनो